ہاں ہلو کون وعلیکم السلام جی بولیے کیا کام ہے کیا بات ہے جی آپ کی بات انصار الاخلاق لائبریری سے ہو رہی ہے بولیے کیا بات ہے کون سی کتابیں اندراج اندراج کرنی تھی آپ کہاں سے بول رہے ہیں اوہ پورنیہ سے بول رہے ہیں کیا آپ کتاب یہاں پڑھنا چاہتے ہیں یا لے کے جانا چاہتے ہیں ہمارے یہاں ہمارے یہاں یہ رولز ہیں کہ اگر جو کتاب یہاں پڑھتا ہے اور جو لے جاتا ہے ان کے لیے ایک کارڈ جاری ہوتا ہے ان کے لیے اندراج کرانا پڑتا ہے یہاں پہ اور آپ کو یہاں پہ سہولتیں میسر ہو گی ہماری لائبریری میں سہولتیں بہت ساری ہیں جیسے اے سی وغیرہ ہے پارک وغیرہ ہے چائے کینٹین ہے اگر آپ کو نیند آجائے تو آپ یہاں پہ چائے بھی پی سکتے ہیں اور اگر آپ کو سستی برتنے لگے تو آپ سیر و تفریح بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو جی جی جی جی جی فرمائیے کون سی کتاب اچھا سیرت النبی جی اس کے بعد اچھا جی وہ بھی میسر ہے اچھا سیرت النبی کون سی جلد جلد اول جلد جلد ثانی دونوں اوہ

ٹھیک بھائی رکھ دیجیے آپ آئیے یہاں پہ ہلو ہلو آپ آئیے یہاں پہ ہمارے لائبریری میں سامنے بات کرتے ہیں